इतल्या वर्सांनी भारतीय मनोरंजनाचो बरोच तरेन उद्योग जाला आनी हे उद्योगा प्रमाणे देसाचो फामाद मनोरंजन अशें आमकां पळोवपाक मेळटा भारतीय लोकांक हें मनोरंजन विकसीत जालां तें खूब आवडटा कित्याक ह्या आधुनीक काळार आमकां मनाचें तशेंच कुडीचीं जायतीं दुयेंसां लागल्यांत आनी मनोरंजन आमी पळयलें जाल्यार हें मनाचें आनी कुडीचें दुयेंस कांय प्रमाणान पयस जावंक शकता